हमारे क्षेत्र में मछली पकड़ने के सम्बंध में बहुत ही बदलाव नहीं देखा गया है मछली पकड़ने वाले तालाब और नदियों के आसपास बहुत ही गंदगी कर देते हैं जिससे हमारे पर्यावरण को बहुत ही हानि पहुँच रही है पर्यावरण के सम्बंध में भी ऐसा कोई खास मुद्दे नहीं सुलझाए गएँ हैं जिससे कि पर्यावरण में कोई सुधार हुआ हो हम इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं कि हमारे पर्यावरण में इतनी प्रदूषण फैला हुआ है जिससे कि स्वास्थ सम्बंधी बहुत ही बीमारियाँ उत्पन्न हो रहीं हैं हाल ही में अभी कुछ वर्षों में जल प्रदूषण में भी कोई ऐसा सुधार नहीं देखा गया है जो पहले काला पानी आ रहा था वह अभी भी आता है और जो नाले हैं उनकी भी सफाई नहीं होती है जिससे प्रदूषण में बहुत बढ़ावा हो रहा है प्रदूषण के कारण जो बीमारियाँ हैं वह भी काफी बढ़ रहीं हैं स्वास्थ सम्बन्धी बहुत ही समस्याएँ देखने को मिल रहीं हैं धन्यवाद